पहले से हमारे जौनपुर जिला में बहुत दिक्कत थी गाड़ी रोड रोड सब बहुत खराब थे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी और गाड़ी उड़ी भी सब बहुत कम चलते थे और पहले तो ये सब एक्का उक्का ये सब थे जो चलते थे और जैसा आप तो पहले से बहुत ज्यादा सुधार आ गया है पहले तो हम सब से मसाला उसाल सिलबट्टे पर पीसते थे अब तो मिक्सी हो गई है उस पर हम सब पीस उस के बनाते हैं और बहुत पहले दिक्कत थी अब तो पहले दुख बीमारी होने पर बीमार उमार होते थे तो बहुत दिक्कत होती थी अब तो हम सब मतलब अब बहुत सुविधा हो गई है पहले के तो रोड भी बहुत खराब थी अब तो रोड उड भी बन रहे हैं और